ना गुरहैयो जेखाइजों गुरहैयो आरो खबाइ खबाइ लांफायो ना लानो आरो जेखाइ मोनस्लाबाबा जांगायजोंबो गुरहैलाबायो आरो ना बिदिनो खांख्राइ साम' लाबोयो मोनोबा ओमफ्राय आरो दुब्लिफ्रावबो दैज्लांफ्राव बिराद ना मोनो आरो सानदुं गोसाफ्राव आलि खना खना थानायफोरखौ हमनानै लायो बिदिनो बिदिनो जाख'नो हायाबा फानलाबायोबो आरो फानोबो बेनिफ्राय आरो ना गुरनायाथ' जेखाइफोर जेखाइजों गुरबानो बिराद मोजां मोनो आयथिंजों जुग्रुबलायनांगौ नालाय नाया नाया माबामोन ना गोरि मोनो नास्राय मोनो बोथिया मोनो नास्राय बोथिया बिदिनो गोरि थुरि मोनलाय लाङो सानदुं गोसाफ्राव बिराद रोनावलाबायोना बेफोरो ओमफ्राय बिदिनो हमनानै लायो लायनानै लोगोफोरजों गुरहैयो ज' ज' हारसिंबा बिराद गियो आरो गुरहैनो हारसिं सानदुं गोसायाव गुरहैनो गियो बे माबा मोदायबो दंलाय लाङो ना गुरबा मोदाय लोगो मोनोना सोरबा आंग्रोमोनदा माबा मोनदा बेफोरखौ गिनानै हारसिं थाङा माबा लोगो लानानै थाङो आरो बिदिनो सानै साथाम हारसिंबा आंग्रोमोनदा लोगो मोननो नागिरो गुरफायोनो हमफायोनो आंग्रोमोनदांफ्रा बेखौ गियो आरो गिनानै लोगो सानै साथामजों गुरहैयो बिदिनो मोनबोयो बुरजा बुरजा मोनबोथारो नाखौबो खबाइ बालथिंसो लानानै थांखायो खबाइ लाबावा बालथिं गेजेरसे गाहाम मोनबोगोन आरो नाफोरखौलाय बिराद मोनबोखायो दैज्लांफ्राव नै दा दैज्लां सम जानायाव मोनसिलायगोन दैज्लांफ्राव ओजा आंग्रोमोनदा लोगो मोनग्रा दङ बे खोनथाबाय थायो ओंखायनो गिनानै हारसिं थांखाया आरो बे गामिनियानो बिदिनो आंग्रोमोनदा लोगो मोननाय खोनथादों आरो ओंखायनो गिनानै दा बे आंग्रोमोनदाखौ मोनथिबाय आरो बुंबाय आयु ना बे आंग्रोमोनदा या बे थाबाथाय नाखौ मोनानो सिगां सिगां गुरलाङोनो बे आंग्रोमोनदाया बैहाय नाखौ मोनलानो आरो गुरग्राफ्रा बेनो जाजोब लांखासिगोन ख'ख्ल' ख्लाख्ला होनलाङो सिगां सिगां बे आरो ओमफ्राय दा बेखौनो गिनानै लोगो लायाबा थाङा गियो रोरो दद्रा दद्रा दैयाव दद्रा दै दङ ओमफ्राय आरो ओरै दुब्लियाव माथावरियाव गुरहैयो आरो माथावरि माथावरि सेर सेर बेयावनो आंग्रोमोनदा दङ बे सानसुफ्राव बे सानदुं गोसाफ्राव बेफोरो इसे लोगो लानो नागिरोनो आरो बै लोगो मोनग्राफ्रा खोनथायो खिन्थु आं मोनफेराखै आरो आं सिगाङाव गुरहैयोमोन दा गुरहैला आं नाखौ गिनाय मोनो दायो मानसिफोर खोनथानायखौनो ना गुरनायाथ' माबायोहाय गोग्रोमनानै एखे जांगायफ्राव जमा बुथुमबानो बिराद बुरजा बुरजा गाखोयो आरो नाया बेयावनो बुरजा जासिगोन आरो बुरजा बुरजा गाखोबाय नालाय नाखौथ' नाखौ आं बारा हमनोबो रोङा मोनो मोनबा मानसिफोर मोननाय समाव मोनो आंबो एसे ओमफ्राय बांद्राय हमनो रोङा आरो आङो लोगोफोर मोनबाबो इसे मोनो आंबो बोथिसेखौ मोनबोयो नाखौ गुरनानै